जीवन में संगीत जो होता है यह सबसे मुख्य माना गया है इससे यह भी एक कला होती है संगीत कला जैसे हमारे गायक बहुत से निकले हैं जैसे राजेश परदेशी हुए हर साल हमारे यहाँ कुंवरपट्टी में आते हैं उनका प्रोग्राम होता है तो भो भजन गाना हमें तो सबसे सुंदर लगता है जितनी भी भजन हैं और भक्तिभाव वाले भजन हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और कितने भी गायक हैं कि जो कि ऊल जुलूल गाना गाते हैं लेकिन हमें वैसा पसंद नहीं है मैं केवल एक राष्ट्रीय गीत हुआ या भक्ति गीत हुआ यह ही यह सब गीतों पर मैं विशेष ध्यान देता हूँ और यह हमें बहुत पसंद है संगीत विज्ञा एक महाविज्ञा है संगीत मोहक होता है आदमियों का मन मोह लेता है संगीत संगीत कला से ही पता नहीं कितने कितने शीर्ष स्थान तक पहुँच चुके हैं जो कि गायक आज देशों विदेशों में जा कर के अपना नाम कमाए हैं भक्ति वाली गीत या राष्ट्रीय गीत या तो फिर वैसा गीत गीत भी कई प्रकार के होते फ़िल्मी गीत अलग ही होता है और उसमें फ़िल्मी भी में भी भक्तिभाव देता है ऐसी बात नहीं है गाना कोई भी गीत हो गलत नहीं है होता है हमारे यहाँ गीत का प्रचलन सब दिन से चला आ रहा है गीत संगीत ये दोनों जो हैं एक ही कला के अंग हैं और गाने बजाने से शरीर पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्वास्थ बढ़िया रहता है गायक कंठ जिसका जैसा निकल जाए गायन शब्द अच्छे होते हैं लेकिन कलाकार अच्छा होना चाहिए गाना गाने वाला अच्छा होना चाहिए उसी चीज़ को जैसे कोई चीज़ बोला जा रहा है तो बोलने की शैली सबकी अलग अलग है वैसे गीत गाना भी अलग अलग चीज़ है सबका हमारे यहाँ इसका प्रचलन बहुत दिनों से चला आ रहा है जिस पर कि हमारे भारतवर्ष में संगीत विद्या पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और लोग जा कर के सुनते भी हैं और कहते भी हैं गाते भी हैं